जय झूलेलाल तरणु चयो वञे त पाणीअ जा मज़ा कीअं वठिजनि जॾहिं मां नंढी हूंदी हुयमि न त असांजे घर जे अॻियां ई थोरो परिते हिकु नदी हूंदी हुई तॾहिं हिन खुंभ ख़बरु अथव असां सिंधियुनि जो तॾहिं असां खुंभ ते वेंदा हुयासीं असांजो दादा असांखे वठी वेंदो ऐं आस पड़ोस जे ॿारनि खे बि वठी वेंदो हुयो पोइ चवंदो हुयो तव्हां इन पाणीअ में न टुॿियूं ॾियो ॾिसां घणियूं केरु केतिरियूं टुॿियूं थो ॾिए पोइ असां ॾाढो मज़े सां उन में वेंदा हुआसे टुॿियूं ॾींदा हुआसे पोइ अंबु बि खाईंदा हुआसे मज़ो ईंदो ऐं उहो टाइम यादि कंदा आहियूं त हाणे बि दिलि ख़ुश थी वेंदी आहे पर हाणे असांजे आस पास कोई नदी कान्हे का पर हाणे टाइम चेंज थी वियो आहे मटिजी वियो आहे हाणे माण्हू स्विमिंग पूल में वेंदा आहिनि या त जुहू चौपाटी उते वञी करे असां मज़ो वठी ईंदा आहियूं बाक़ी तरण जो मज़ो त असां स्विमिंग पूल में वठंदा आहियूं पर अॻे वारियूं नदियूं हाणे उहे कान्हनि के